होम होम होम होम आदसा होम होम होम होम होम होम नंगौ दे आदसा फिसानिफ्राय फिसानिफ्राय देरजासिम ओरैनो खैयदिनसोआव एम्फौआ मोनो मोन आदसा माच मोनसेसोआव नंगौ जाहोनायनि सायाव सोनारो दा थाब देरबाय आमफ्राय थाब देरा आमफ्राय बिदिनो देरबाथाय बिदिनो देरखांनायाव बिसोर मानि थोबो आरो ना थोबबाय थोबनानै ओरैनो ओरैनो खैदिनसो थोबहोनानै बेखौ माबानाय जायो खानाय जायो जेनोबा एकसुलि हा हा नंगौ दे ओमफ्राय ओरैनो बिनि एम्फौनि ओरैनो आथिखालाव सोलिनाय दामफ्रा मा माबायदि दाम ओरैनो दा एक्स' पवा आदसा एक्स' पवा बाथ' हम हम हम दाम दङदाम दं आमफ्राय ओह बे जिरखोन्दा बास फिथोब बे फिथोबखौ ओह ओरैनो नोंसोरो फानो ना न'वाव लाखियो एकसुलि आदसा आदसा फिथोबखौ ओरैनोथ' फिथोबावबो आदसा थिगानो बे बुस्थुआ इन्दि इन्दि जिफ्राथ' आरो इन्दि जिनि बेसेनफ्राथ' बुहुथ खोनायाव जों खोनानायाव बुहुथ गोबां होन्नानै बुंदों नंगौ दे इन्दि जि नंगौ दे नंगौ दे नंगौ हाब नंगौ नंगौ होनबाथ' दा बेबो मोनसे मोजां मोनसे ओह जोंनि जोंनि जों मोनथिनायाव बेफारनि गेजेरजों जों मोनथिनायाव दा जोङो बे इन्दि जिआबो दा जोंनि थाखाय खामानियाव होयो आरो मोनसे बिजनेसबो जायो जों मोनथिनायाव आरो ना हा हा दा बेखौ नंगौ नंगौ बेखौथ' होनबा ओरैनो ओह नों हारसिं मावो ना ओरैनो नो लोगोफोरजों मावो बे खामानिखौ उनफ्राव आरो बेखौ आरो फेहेलांनानै माबा लांनो माबा दं आरो जेनेबा मिजिं दं मावजागोन सानबाय दं दे आं मोनथिबाय दे होनबा नंगौ दे नंगौ उनफ्राव जाहाथे मोजाङै दावगालांनो हायो बेखौनो आं आसा खालामबाय आंनि बिजनेसआव जाहाथे थांनानै थायो बिजनेसफ्राबो दे होनबा दोन्थ'सै